जब हम घुमै लऽ गेल रहियै तऽ हमरा लोक सभसँ गप करैमे बहुत बढ़िआँ लागलै आओर ओ सभ लोक सभके भी जे छै बर्ताव जे रहै एहन नइ लगलै कि कोइ नया आदमी छियै खूब बढ़िआँ सँ हमरा साथ घुमले फिरलै हमरा जे छै बढ़िआँ बढ़िआँ बात सभ बतेलकै ओतऽके बारेमे बहुत सारा चीज बतेलकै आओर ओ जगह जाइके बाद जे छै ने हमरा कि जे छै बहुत ही अच्छा फील भेलै कि ओतुका लोक सभ जे छै एतेक घुलि मिल जाइ छैगऽ आओर बहुत ही नीक लगलै ओने जाइमे आओर ढ़ेर सारा लोग रहै जेकरासँ हमे पुछलियै बहुत बार चीजके बारेमे पुछलियै तऽ ओ सभ जे छै ई नहि कहलकै कि एना ओना लेकिन बहुत ही अच्छासँ बतेलकैरऽ आओर हमरा बहुत ही नीक लागलै कि लोक सभ जे छै एतेक अखन के जमानामे जे छै एतेक लोक सभसँ घुलि मिल जाइ छै आओर सभसँ बढ़िआँ सँ गॉप करै छैगऽ ई चीज जे छै सभ जगह नहि होइ छै लेकिन हमरा एतऽ जाइके बाद जे छै ने होटल सभ गेलियै या ओतै जाइ आबै कऽ साधन जे रहै बहुत अच्छा लागलैगऽ